आङो दा हिन्दुनिफ्राय फैनानै इसोरखौ आं फोथायो आङो इसोरजोंनो थागोन दा आं इसोरखौ बावा बिदिनो जोङो इसोरखौ बाखनायो बिदिनो रोजाबो मेथायफोर बिदिनो गावनि नखरनि बिदिनो दुखुथियाफोरखौ जोङो बियो आरज खालामो बिदिनो बेराम आजारफोरखौबो आरज खालामो जोङो इसोरनाव गथायो जोंहा इसोराबो जोंखौ अनो दिनै जों इसोर अनामोनबा दिनै बेबायदि थांनानैबो थायामोन जोंहा इसोरा अनगासिनो दङ आंहा इसोरखौ फोथायनानै थायो दा जोंनियाव बांसिनानो हिन्दुयानो बांसिन आरो जों एसे खृष्टाना खमसिन बेनिखायनो गाव गाबागाव धोरोमखौ फोथायलायनानै थाथोंसै जोंहा जोंनि धोरोमखौ फोथायसै हिन्दुफ्रा हिन्दुफोर धोरोमै फोथायनानै थाथोंसै इसोराल' बयखौबो मोजां खालामथोंसै बिदिनो बेराम आजारफोरखौ सोखाथोंसै बिदिनो दुखुथिया नखरफोरखौबो अनखांथोंसै इसोरानो बोखांथोंसै